नैजिद' नबेम्बर नैरोजा से नैजिबा दिसेम्बर नैरोजा जिस्नि थामजि जुलाइ नैरोजा नैजिसे से जानवारि गुजौ गुजिदाइन थामजि आगष्ट' नैरोजा से